उत्तर प्रदेश में कई अहिड़ी कला बाज़ारि और केंद्र आहिनि जाते कलाकृतियूं ख़रीदियूं या विकिणंदा आहियूं ऑनलाइन बि थींदो आहे ऑफ़लाइन बि जीअं हिते इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान आहे और लखनऊ महोत्सव लॻंदो आहे ग्रामीण महोत्सव लॻंदो आहे और हर हंधु जीअं झूलेलाल जो महोत्सव लॻंदो आहे झूलेलाल वाटिका में हुते बि जीअं असांखे कोई शइ वणंदी आहे त हुते पंहिंजे कलाकार पंहिंजी प्रदर्शनी में उहे पंहिंजी कलाऊं लॻाईंदा आहिनि असां चाहींदा आहियूं त उहे वठी बि सघंदा आहियूं या ॿियनि खे अगरि कोई इअं शइ वणंदी आहे ऑनलाइन त ऑनलाइन बि असां ॾेखारींदा आहियूं त ऑनलाइन बि वठी वठी बि सघंदा आहियूं विकणे बि सघंदा आहियूं